हेलौ आङो आइ हटेलनिफ्राय माबा बिहरदोंमोन ओंख्रि नारजि ओंख्रि माथो सफैयासै मा जाखो जेनेबा एघारतासिमावनो सफैनांगौमोन आङो एघारतायावनो सफैनांगौ होन्नानै बुंहरदोंमोन मानो सफैयासै बेबायदि जायो नामा मोनसे जानायनि थायम बायदि सफैनांगोन ना अर्दार हरबाय थाब सफैनांगौना एघारतानि बायदि जानाय लेत थायम बारनानै सफैब्ला जोंहा मा जानांगौ जाखो उखैनानै थानांगौ नामा मानो बेबायदि खालामनांगौ थायम बायदि होफैनांगौना